इत्थै उधमपुर च इक इ'यां घुम्मन आहली जगहा इत्थै जेह्ड़ी टूर करना एह् बड़ी शैल जगहा घुम्मना आस्तै उधमपुर दी फेमस जगहा जखैनी पार्क इत्थै लोक रिश्ते बगैरा करदे बड़ी शैल जगहा घुम्मने आह्ली ते बाकी इत्थें दी जेह्ड़ी इन्नी ज्यादा केयर करदे होंदे राक्खी करदे न कि जेह्ड़े उत्थें उनें गलाब दे फुल्ल लाए दे ओह्दी बड़ी ज्यादा केयर करदे ओह् जखैनी पार्क च अंदर जाना आस्तै पच्ची रपे दी टिकट लगदी ते ओहदे कोला बाद दिक्खने च बी बड़ा शैल नजारा लगदा ऐ बड़ा दूरा दूरा लोक इत्थै घुम्मने गी बी औंदे ते इत्थूं दा जेह्ड़ा कल्चर ऐ साढ़े उधमपुर दा साढ़े उधमपुर दा जेह्ड़ा कल्चर ऐ ओह् बी बड़ा शैल ऐ इ'यां थां रौह्ना रौह्ना खाना पीना लोकें दा बड़ा शैल ऐ उत्थै बाकी अस केह् चाह्न्ने जे बाह्र दे लोक अस जेह्ड़े जखैनी पार्क ओह्दी शैल अस राक्खी करचै उसी दिखचै जान मतलब उत्थै गंद नेईं होऐ साफ सफाई रखचै तां कि बाह्र दे लोक इत्थै घुम्मने गी औन होर साढ़ा इत्थै दा कल्चर जखैनी पार्क च घुम्मन औन होर इसी दिक्खन थोड़ा हारा ते बाकी एह् जेह्ड़ी लैंड लैंडमार्क ऐ जे दूरा दा लोक जेह्ड़े उत्थै टूर करने गी औंदे न होर होर अचानी ते बाद च बी इसी सद्दा करी लैन ते लैंड एह्दी उधमुपर दी जेह्ड़ी लैंडमार्क्स टूर दी इन्नै कीती दी जेह्ड़ी एह्दी पालना करदे न असेंगी उनें बी इक उंदा धन्नबाद करने आं कि ओह् पार्क गी शैल सजाइयै रक्खन होर होर होर अग्गें बी मतलब औने आह्ले टाइम बी एह् पार्क दिन ब दिन अग्गै बढ़दा जाह्ग होर एह्दी सुंदरता जेह्ड़ी होग ओह् बी बधग ते शैल गै होना चाहिदा अस बी एह्दी थोह्ड़ी राक्खी करगे जेह्ड़े इत्थै टूर करन लोक औंदे न कि उंदे कन्नै अस इयां दिल दे कन्नै रक्वैस्स्ट करने आं जे ओह् बी इत्थै गंद बगैरा नेईं पान साफ सुथरा रक्खन तां उ'नेंगी बी एह्दा फायदा होना ते असेंगी बी होना पिज्जै हून जियां हून टूर करने आह्ले बाह्र दे इत्थै औंङन तां ओह् इत्थै गंद पाइयै चली जाङन तां ओह् ओह्दे कन्नै जेह्ड़ी लैंडमार्क ऐ टूरिस्ट ओह् खराब होई जाना ते एह्दे कन्नै लोक इत्थै टूर करन औन पर इत्थै साफ सफाई रक्खन जियां जखैनी पार्क च हर इक चीज ऐ कुसै खाइइयै नेईं पार्का च सु'ट्टी ओड़ो डस्टबीन रक्खी दी उत्थै फुल पं'जी रपे दी टिकट जेह्ड़ी लगदी ऐ उसी अंदर शैल ओह्दे कन्नै डैकोरेशन बी फुल्ल बगैरा सब कुश ठीक ऐ ते बड़ी शैल जगहा उधमपुर डिस्टिक्ट दा जखैनी पार्क मश्हूर ऐ होर बड़ी शैल जगहा